हूअं त मां ॻाइण में पंहिंजी छंद रचनाउनि खे ऐं गीतनि खे ऐं भॼन खे ई शामिलु कंदो आहियां पर कॾहिं कॾहिं मां पंहिंजे ॻाइण में डाएनामिक्स बि रखंदो आहियां ऐं उन्हनि खे इंटरप्रटेशन जे तरीक़े से बि ॻाईंदो आहियां छाकाणि त हिन सां गीत जो ॻाइण जो तरीक़ो ई तमामु सुठो थी वेंदो आहे असां जे ॻाइण जो तरीक़ो ई तमामु सुठो थी वेंदो आहे हूअं त मां रुॻो झूलेलाल जा भॼण ई ॻाइणु पसंदि कंदो आहियां पर कॾहिं कॾहिं ॿिया गीत बि गाए वठंदो आहियां ऐं छंद रचनाउनि ते गीत ॻाइण में त मज़ो ई ॿियो हूंदो आहे असां खे जेका बि भॼन हूंदा आहिनि झूलेलाल जा ऐं हिन जे अलावा राम जा माता जा भेटूं असां खे उहे बि ॻाइण में मज़ो ईंदो आहे मां माता जी चौकी वग़ैरह बि कडहिं कॾहिं कंदो आहियां ऐं कॾहिं कॾहिं झूलेलाल जी चौकी बि कंदो आहियां पर हा इहा मुंहिंजो रुगो पैशन आहे मुंहिंजो हीउ बिज़नस कोने मुंहिंजो हीउ वापारु कोन्हे हीअ मुंहिंजी भक्ती आहे मां हिन खे भक्तीअ जे रूप में ई कंदो आहियां हीअ मुंहिंजो कमाईअ जो ज़रियो कोन्हे मां रुगो हिन खे भक्तीअ जे मक़्सद सां ई ॻाईदो आहियां छाकाणि त कमाइण जे लाइ दातार मूंखे घणो कुझु ज़रियो ॾिनो आहे ऐं मां इन सां तमामु ख़ुशि बि आहियां के दाता जो मुंहिंजे मथां हथु आहे हुन मूंखे हीअ कला ॾिनी आहे के मां हुननि जे भॼनुनि खे ॻाए सघां हुननि जे स्तु स्तुति करे सघां झूलेलाल जा पंजिड़ा गायां राम जा भॼन गायां माता जूं भेटूं ॻायां ऐं हुननि जे चरणनि में ई समर्पित रहियां